हेल' सार सार आङो बेयो एसे बेमारनि थाखाय एसे सोंहरनो नागिरदोंमोन सार

जेन'बा बे खाथि खाला मेलेरिया जानाय आरो बे न'खफ्राव मेलेरिया जानाय बिनि राहाया मामोन सार दंनायाथ' बे गामिनि रायजो जानायाव हाग्रा बंग्रा थायोनालाय सार औ औ

औ औ अ अ' होमब्ला ब्लेसिं पावडार सारब्लानो जागोन ना सार बेखौनो सोंहरदों आङो सार औ जानायाथ' बे गोजां ओंखामफोरखौ जाखाया जोङो अमानो होजोबखायो बांद्राय सानफ्रामबो जानाय जाया औ सारो सार लाबोनानै सारनायालाय बेखौ सारबाय थायो दा अखा बोथोर नालाय थाम्फैआबो मेरला जाथारदों आरो सारो थाम्फैनि थाखायनो एसे एनै लोमजायो नालाय ओंखायनो होनाय जादों औ औ सार औ

दे सार दे